भुरग्यांनी स्कुलान चडान चड न्हू तांकां पी ई पिरयड मेळोंक जाय फ्री फ्री पिरियड आसता तेन्ना तांकां ग्रावंडाचेर मातशें खेळोंक दिवंक जाय जाय तशेंच हें आसता डिफरंट डिफरंट गेमी आसता स्कुलान सुद्दां विदावट मोबायल ते मातशें बरें आसता तांकां किद्याक आनी च चड करून स्कुलाचो टायमींग सुद्दां न्हू सकाळचो धा तें पांच सुद्दां केलें न्हू बरें जाता कित्याक भुरगीं मोबायल तरी तितलें मात्शी एवॉयड करतलीं आनी स्कुलांतली गेमी ती मात्शी फ्रेंड्सां वांगडा बी सगळें एन्जॉय करतात तीं आनी तांकां मातशें स्कुलान बरें दिसता की गेमी खेळ्ळे तेंचे हेल्थ बी बरें उरतलें आनी दोळे सुद्दां बरें उरतले घरा कडेन येयत जाल्यार ती मोबायलूत घेवन बसतली आनी जितले स्कुलान ती जितलीं वोगोत स्पेंड करता न्हू तेंच्या फ्रेंडा वांगडा आपल्या तांकां तें तितलें बरें दिसता की आमी आयज स्कुलान हें केलें ही गेम खेळ्ळी ती गेम खेळ्ळी म्हटल्या स्कुलांतलेत फक्त उलयतात ती घरा कडेन येत जाल्यार फक्त मोबायल घेवन बसात मोबायलाचेर सगळीं भुरगीं आतां तेंचें हेल्थ पाड जालेल्लें आहा तेंचे मायंडाचेर बी परिणाम जाल्लेलो आसा आनी तेका लागून भुरगीं मोबायल चड यूज केल्यारूच तेंचें तशें जाता स्कुलान जितली उरतात तीं बरी तितलें तेंचें हेल्त बरें उरता पी ई पिरियड वाडयल्या परत क्लासीस बी वाडोंक जाय क्लासीस आसूंक जाय तांकां किदें डिफरंट डिफरंट किदें शिकोवपाक तांकां तितून तेंचें मायंड चेंज जाता भुरग्यांचें आमकां आयज हें शिकयलें आमी आयज न्यू शिकलीं तितून तेंची मायंड चेंज जाता तीं उलयतात आमच्या कडेन येवन घरा कडेन आयज आमकां हें शिकयलें तें शिकयलें डिफरंट गेमी खेळ्ळी आमी परत डू नॉट गीव फोन अशें आमकां एक्सप्लेनेशन करूंक येयलेलो सर फोन घेतल्यार तुमचे हेल्थ पिड्यार जाता तुमचें किदें जातलें ताका लागून तुमी चडान चड जितली गेमी क्लासीन खेळटा आवटसायड गेम्यो खेळटात तितले तुमचे हॅल्थ बी बरें उरता आनी इंडियाचें खेळ इंडियाक खेळपाक जाय अशें आमकां शिकयलां स्कुलान अशें येवन सांगतात आमकां तेका लागून भुरग्यांनी चडान चड आवटसायड गेमी चड हें करूंक जाय तितले तेंचे हॅल्थूय बरें उरतलें दोळेय बरें उरतले आनी क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल हॉकी हे सगळे गेमी आमचे इंडियाचे तितून जर भुरग्यांनी आतां इंट्रस्ट दीत जाल्यार आमच्या इंडियाक बेस्ट प्लेयर बी मेळटले